पंखा जे होइ छै बहुत ही नीक होइ छै एहिसँ हमरा आओरके आराम मिलै छै हवा मिलै छै आओर ओहिसँ हमरा आओरके सुकूनसँ कोइ भी काम कए सकै छिए गे